अज्ज दी जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ काफी हैल्प करा दी ऐ शोटे शोटे कम्म जि'नैं खोह्ले दे नै जनानियां होईयां बंदे होईये जि'नें लौह्के लौह्के कम्म खोह्ले दे नै उं'दे कम्म गी अक्स्पैंड़ करने आस्तै टैकनॉलजी ने काफी अच्छा अपना निवाया ऐ अपना जेह्ड़ा होंदा ऐ में अग़्जैंपल दे तौर उप्पर देआं जि'यां साढ़े बड़े जादा बैनिफिशरी होंदे नै शोटे शोटे अमांउट दे लोन लैंदे नै ते कम्म खोह्लदे नै जि'यां इक नै बयूटिशन दा कम्म खोह्लेआ ऐ अपनैं लेकिन हून सैलून गी चलानें आस्तै टैकनॉलजी दी हैल्प चाही दी ऐ जियां टैकनॉलजी जि'यां फेसबुक होई गेई इंस्टाग्राम होई गेई ऐ टव्टिर होईयै ब्हटसैप गै होईया अगर सिंपल बोलो लॉक ब्हटसैप बी होईया ऐ ते ओह् केह् करदे नै कि इन्न टैकनॉलजी गी यूस करियै अपने स्टेटस अपने अपने कम्म केह् केह् कम्म करा दे केह् केह् उं'दा इस टाईम उप्पर स्कीम चला दी ऐ उं'दे कम्म बिच्च केह् केह् ओह् लोकें गी हैल्प करा दे नै जां कि'यां कियां ओह् अपना कम्म अक्सपैंड़ करी सकदे न केह् केह् टैकनीकस ओह् यूस करी सकदे न ओह् सारा ओह् उस टैकनॉलजी दे थ्रू अपलोड़ करदे न जेह्जी बजह कन्नै केह् होंदा ऐ कि जेह्ड़े आम इंसान होंदे न जेह्ड़े उं'दे कन्टैक्ट बिच्च होंदे न उ'नें गी पता चली जंदा ऐ कि हां एह् चीज ऐ अच्छा एह् एह् करा दा ऐ ते एह्दे कन्नै एह् चीड़ होनी ऐ जि'यां मेरे आस पास दी गै इद्धर लेडी ऐ जि'नें साढ़े कोला दा लोन लेआ ते हून अपना स्लून दा कम्म खोह्ल्लेआ ऐ हून जि'यां रक्षा बंधन दा ऑफर उन्न चलाया कि हां में एह् केह् आखदे न बैक्सीन करने दे इन्ने पैसे लैने ऐ कटिंग दे इन्ने पैसे लैने ऐ ते उ'नें प्रापर इक अपना बैनर पैंपलेट बनाइयै ते ओह्दे पर अपने ऑफर लिखे कि हां रक्षां बंधन सपैशल दा एह् एह् ऑफर ऐ उन्न व्ट्ससैप ते चड़ाई ओड़ेआ ते ब्हाटसैप इक टैकनॉलजी ऐ ते उस टैकनॉलजी दी बजह कन्नै ब्हटसैप दी बजह कन्नै केह् होआ ओह् शोटी जेही नोहाड़ी इंफ्रमेशन ही ओह् पूरी दुनियां गी पता चली गेई जिं'दे जिं'दे कोल ओह्दा कन्टैक्ट ऐ ते इ'यां गै अगर ओह् फेसबुक पर चढ़ाए दे जेह्ड़े नेईं बी फ्रैंड न जि'नें गी नेईं उ'नैं फ्रैंडस बनाए दे उ'नें गी पता चली जाना ऐ कि हां एह् इत्थै सैलून खु'ल्ले दा एह् एह् चीज़ां इत्थें मिलदियां न जि'यां अगर जि'यां जि'यां गल्ल करै कि जि'यां इक नै एह्दा टेलरिंग दा कम्म खोलेआ ऐ बूटीक खोह्ली ऐ ते उ'नैं केह् कीता उ'नैं बी बूटीक खोह्लियै इस्टाग्राम पर पेज़ बनाए दा ऐ ते सारें गी बोलदी ऐ हां मेरा पेज़ लाईक करो तुसेंगी नमें नमें जेह्ड़े तरीके न कटिंग दे जि'यां नमें नमें डिज़ाईन होंदे न अपने एह्दे सूटा दे केह् केह् डिज़ाईन होंदे न कि'यां कि'यां बनाई सकदे न सारा कुश अपलोड़ करदी ऐ और ओह् इंस्टाग्राम पर अपलोड़ करदी ऐ इंमस्टाग्राम मतलब कि इक टैकनालजी ऐ ते उस टैकनॉलजी दी बज़ह कन्नै केह् होआ दा कि ओह् घर घर चीज़ पुज्जा दी ऐ जेह्ड़ा बंदा सिक्खना चांह्दा ओह् सिक्खी सकदा जि'यां यूटयूब पर केंइयैं बंदै अपने यूटयूब चैन्नल बनाए दे होंदे न चैन्नल दे माध्यम कन्नै ओह् केह् करदे अपनी गल्ल अपनी गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् सनांदे नै अगलै बंदे गी अपनी वीडियो बनांदे नै अपनें डेल्ली दे बलॉग बनांदे नै ते जां अपनां जेह्ड़े बिज़नस ऑन लाईन बिज़नस करना चांह्दे नै ते एह् जेह्ड़ी टैकनॉलजी ऐ इन्न काफी जैदा हैल्प कीती ऐ इक आम इंसान दी कि अपना कम्म कि'यां किस माध्यम दे थ्रू अपना कम्म जेह्ड़ा अक्सपैंड़ करी सकदे न जि'यां अस जि'यां अस गल्ल करने आं कि जि'यां समझी लैओ कि अपनी स्कीम गै अपनी स्कीम गै सनानी ऐ ते अस बा यूटयूब दा वीडियो बनागे उस्सी अपलोड़ करगे फिर अपलोड़ कित्थें कित्थें करदे जेह्ड़ी टैकनॉलजीस बनी दियां न अपना मीडिया बने दा जेह्ड़ा फेसबुक बने दा इंस्टाग्राम बने दा यूटयूब बने दा अस उस पर अपनी वीडियो अपलोड़ करने होन्ने तां कि लोग जेह्ड़े ओह् वीडियो दिक्खन होर जागरुक होन कि एह् चीज़ अच्छा सरकार अज्ज एह् चीज़ चलादी ऐ अज्ज एह् चीज़ चलादी ऐ टैकनॉलजी जेह्ड़ी ऐ ओह् काफी हद्द तक जेह्ड़ी ऐ उन्न मदद कीती दी ऐ अपने शोटे शोटे बिज़नस गी अक्पैंड़ करने दी जि'यां अगर अस उम्मीद दी गल्ल करचै ते उम्मीद च जनानियां होंदियां जुड़ी दियां ऐस ई जी ग्रुप होंदा सैलफ हैल्प ग्रुप होंदा उं'दे बिच्च केह् करदियां ओह् केईं लोकें लोन लेइयै अपना ब्यूटूशन दा कम्म खोह्लना होंदा केंइयैं लोन लेइयै जूटस दे बैग बना दियां हून केईं बारी केह् होंदा कि प्लैटफार्म निं मिलदा जूटस दे बैग बेचने बास्ते दकानां निं होंदियां न ओह् केह् करदियां ऑन लाईन अपना बिज़नस जेह्ड़ा अपलोड़ करदियां जि'यां अजकल्ल मिसो ऐप चला दी ऐ ते अजकल्ल ते टैकनॉलजी मतलब इन्नी जादा इन्नी जादा अड़बांस होई ऐ टैकनॉलजी कि तुस घर बैठे दे चीज़ां जेह्ड़ियां ऐं मंगवाई सकदे ओ बापस करी सकदे ओ तुसेंगी दकानां पर जानें दी बी जरूरत ऐ निं ऐ जि'यां में तुसेंगी मिशो ऐप दा अग़्जैंपल दित्ता ते जेह्ड़ियां उम्मीद च लेड़िस जुड़ी दियां न अपना समान बनाइयै ओह् उस प्लैटफार्म पर बी बेची सकदियां ते टैकनॉलजी बड़ी हद्द तक टैकनॉलजी न जेह्ड़ी मदद कीती ऐ जि'यां में अगर अपनी गै गल्ल करांऽ ते में ऑन लाई चीज़ां अगर खरीदनियां होऐं में घर बैठियै केह् करना आर्डर देना टैकनॉलजी बनी दियां ऐपां बनी दियां बड़ियां बस आर्डर देना पंज छे दिन बाद जेह्ड़ी ऐ ओह् चीज़ मेरे घर पुज्जी जानी ते अगर पसंद बी नेईं आई ते केह् करना उस्सी अस बापस करी ओड़ने सानूं पैसे दी टैंशन निं होनी ऐ कि पैसे साढ़े फसी जाने ऐ उसलै गै कोई दी तिन्न घैंटे बाद सानूं पैसे बी देई ओड़नें लेकिन पैह्लैं केह् होंदा हा जि'यां पैह्लैं दिनें दी गल्ल करांऽ इन्ना अड़बांस टैकनॉलजी नेईं होऐ दा हा सानूं एह्डे एह्डे दूर जाना पौंदा हा गड्डियां चेंज़ करियै दकानां पर जाना उत्थुआं दा समान लेई आना समान हून केईं बारी नेईं बी पसंद आंदा हून घर आह्लें आस्तै समान लैना उ'नें गी नेईं बी पसंद आना घर आना फिर उनैं आखना सानूं पसंद निं ऐ बापस करी आओ अगले पैसे थोड़ी देने अगले आक्खना समानै दे बट्टै समान लैओ लेकिन हून टैकनॉलजी दी बजह कन्नैं केह् होई गेआ कि अस जेह्ड़ा समान सानूं चाहिदा अस लेई सकदे सानूं नेईंं पसंद आंदा केईं बारी कवालिटी अच्छी निं होंदी ऐ जनेही सानूं चाहिदी होंदी ऐ ओह् चीज़ सानूं नेईं लब्भदी ऐ ते अस केह् करने होन्ने अस उस्सी बापस बी करी सकने असैं सिद्दा रिटर्न पाना ते उस्सी बापस करी ओड़नां ते एह् चीज़ां जेह्ड़ी ऐं में तुसेंगी सनांऽ दी आं जेह्ड़ी टैकनॉलजी उन्न काफी अच्छा जेह्ड़ा काफी अच्छा रोल प्ले कीता ऐ अज्ज दी दुनियां च होर शोटे शोटे जि'नें समाल स्केल बिच्च जि'नें कम्म खोह्ले दे होंदे न उ'नें गी काफी अच्छा इ'नें प्लेटफार्म दित्ता ऐ टैकनॉलजी नै कि ओह् अपना कम्म जेह्ड़ा ऐ रोज़गार जेह्ड़ा ऐ करा दे नै अग्गैं अग्गैं अपलोड़ करी सकदै होर दुनियां जेह्ड़ी उं'दे रोज़गार दे बारे च जानी सकै इक होर अगजैंपल ऐ मेरे कोल साढ़े इद्धरै दी इक जनानी नै डिज़टल प्रिंटिंग दा कम्म शुरु कीता ऐ ते उ'नै लोन लेआ साढ़ै कोला दा ते डिजटल प्रिंटिंग दा कम्म शुरु कीता ऐ जिसलै नोहाड़ा अक्सपैंड़ करना हा अपना बिज़नस ते उन्न केह् कीता यूटयूब पर चैन्नल बनाना बी स्टार्ट करी ओड़ेआ उन्न फेसबुक पर अपनियां बीडियोस बनाइयां होर बड़ा कुछ दस्सेआ अपने कम्म दे रिलेटिड़ कि हां में इ'यां कम्म कीता मतलब कि इक जनानी नै अपनी मोटिवेशन जेह्ड़ी अपनी मोटिवेशन अपना जेह्ड़ा अक्सपिरिंस ऐ ओह् सारें कन्नै शेयर कीता ते ओह्दी बजह कन्नै होर बी जेह्ड़े ओह्दे आह्ला लेक्खा समाल स्केल उ'नैं कम्म खोह्लना हा उस टैकनॉलजी दे थ्रू उन्न बी अपना धीरे धीरे अपना कम्म जेह्ड़ा अक्सपैंड़ कीता ऐ